دلی کا جغرافیہ وقت کے ساتھ کافی تبدیل ہوتا رہا ہے قدیم دوران میں دلی ایک چھوٹی سی بستی تھی جو یمونا کے ساتھ قریب تھی مگر وقت کے ساتھ یہ شہر بن کر ایک عظیم میٹرو پالس میں تبدیل ہو گیا اس کے جغرافیہ پر تبدیلی کا اثر مختلف قدرتی سیاسی اور ماحولیاتی اسباب کی وجہ سے ہوا قدیم دلی کا جغرافیہ قدیم دلی جسے پرانی دلی بھی کہتے ہیں مغلوں مغل دوران میں شاہجہان آباد کے نام سے مشہور تھی اس وقت میں شہر کا مرکزی علاقہ لال قلعہ اور جامع مسجد کا ارد گرد تھا یمونا ندی دریا کا اثر شہر کے اثرات پر بہت تھا اور زمین زیادہ کر تھی پرانی دلی کے علاقے کا ایک بڑا حصہ کلیل اور درختوں سے گھرا ہوا تھا دلی میں مختلف قدرتی آفات اور واقعات ہوئے جو اس کی تاریخ کو متاثر کر چکے ہیں جیسے سیلاب دلی یمونا کے قریب ہونے کی وجہ سے کئی سیلابی حادثات سے گزر چکی ہے سن انیس سو اٹہتر اور دو ہزار دس میں اہم سیلابی واقعات ہوئے جس نے شہر کے مختلف علاقوں کو زیادہ نقصان پہنچایا جیسے زلزلہ دلی ایک ایسی زون ہے جو واقعہ ہے جو زمینی ہلچلوں کے لیے ناقابل ناقابل تحفظ ہے حالاں کہ یہاں بڑے زلزلے نہیں ہوئے لیکن چھوٹے چھوٹے زلزلے بار بار محسوس کیے گئے ہیں جو عمارتوں اور کنسٹرکشن پر اثر انداز ہوئے ہیں گرمی اور ہیٹ ویوس دلی ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں گرمی کی شدت حد سے زیادہ ہوتی ہے ہر سال گرمی کا موسم ہیٹ ویوس کا واقعات ہوتے ہیں جو کہ شہر کو متاثر کرتے ہیں دلی کا بدلتا ہوا ماحول اس مسئلے کو اور زیادہ سنگین بنا رہا ہے ماحولیاتی مسائل اور آج کا دلی شہر ایک فاسٹ گروئنگ شہر ہے جہاں آبادی بڑھ رہی ہے اور زمین کا زیادہ تر حصہ شہری ترقی کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کا ماحول پر بھی اثر ہو رہا ہے یمونا دریا اب زیادہ آلودہ ہو چکی ہے اور زمین پر عمارات اور پوٹ نیٹر کر کا فروغ دست دست انگیز طور پر زیادہ ہو رہا ہے تاریخ کے ارتقا میں قدرتی واقعات اور انسانی تجربات نے دلی کا جغرافیہ مسلسل طور پر بدلا ہے